खेल लए कऽ शारीरिक मानसिक भलाइ बहुत बढ़िऑं रहै छै मानसिक आओर शरीरके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहै छै क्रिकेट खेलए सँ फिटनेस आओर सब किछु बढ़िऑं रहै छै फुटबॉल भोलिबॉल से सब सब खेलायसँ बहुत शरीरमे फिट रहै छै लोकके शरीर माइन्डो फिट रहै छै एक्टिव माइण्ड रहै छै आओर खेल लए कऽ